वजन वाडोवपाक कांय घरगुती उपाय म्हळ्यार गांवठी गायींचे दूध पिवप आताचें पाकीटांनी जें दूध मेळटा तें ताची सगळी साय काडिल्ली आसता ताका आमी टोन्ड मिल्क म्हणटात तातूंत जरी तें दूध आसलें तरीय आमकां जाय तितलीं पोशक तत्वां मेळनात दुधाचें सगळें फायदे मेळनात म्हणून जमता तितलें तुमचें लागीं लागसार जर कोणागेर गायो आसात तांचे ताजे दूध घेवन पिवप हाचो वजन वाडोवपाक लेगीत फायदो जातलो तशेंच गायच्या दुधांतल्यान जे आमीं गांवठी तूप करतात तेंय बीं वजन वाडोवपाक खूबच फायदेशीर आसता चपातेचेर आमचें वरण वरण करतां ताका फोडणीं मारून आमीं गांवठी तुपाचो वापर करूंक शकतात आमच्या सदच्या जेवणांत गांवठी तुपा बरोबरच ज्यो आमच्यो काजू बियो आसा गोंयच्यो त्योय बी वजन वाडोवपाक खूबच फायदेशीर थारतात काजू बियां बरोबरच दुदयाच्यो बियो काळंगाच्यो बियो ज्यो आतां बाजारांत खूब सोंपेपणान मेळ मेळटात त्योय बीन आमकां वजन वाडोवपाक खूबच मदत करता हाचे भायर आपलें सगळें जेवण सारकें वेळार घेवप भायलें खावप कमी करप फळां जशें की आंबे गरमेच्या दिसांनी आंबे आमचीं जीं केळीं आसात गांवठी तीं वजन वाडोवपाक सामकी बरीं म्हणटात जशें आमचें जशें गांवठी लोक म्हणटले की ह्या ह्यो सगळ्यो गजाली वजन वाडोवपाक बरें तशेंच आतां मॅडीकल सायन्सानय प्रूव जाल्लें आसा की ह्यो सगळ्यो गजाली वापरून आमी हेल्दी तरेन आमचें वजन वाडोवपाक शकतात तेलकट तेलान भाजिल्लें डीप फ्रायड भायले सामोसा बटाटवडे खाल्ले म्हणून कोणाचें वजन वाडटलें वजन नक्कींच वाडटलें पूण तें जें वजन वाडटलें तातूंत तुमचें आरोग्य बरें जावचें ना तातूंत तुमकां बाकीचीं दुयेसां जशें की कॉलेस्ट्रोल साखरेचें डायबीटीस हें येवपाक शकता पूण तुमी जर आमचें नॅचरल जर खाणां जर तुमी खाल्लीं बरें नुस्तें बरीं तांतयां खावप सुद्दां वजन वाडोवपाक खूब फायदेशीर थारतात जाल्यार तुमचें वजनूय नक्कीच वाडटलें आनी तुमकां ताचें दुश्परिणामय कांयच आसचेंना तशेंच आतां चडश्यो गजाली आमकां ऑर्गेनीक मेळपाक लागल्यात जर आमी तें जर घेवपाक जर लागले ऑर्गेनीक गजाली आमच्या जर जेवणांत जर आमी जर आसपाव जर करपाक लागले जाल्यार आमकां नक्कीच ताचो फायदो जातलो